برتن دھونے کا عمل عموماً درج ذیل مراحل پر مشتمل ہوتا ہے کھرچنے کا مرحلہ برتن پر لگا ہوا کھانا یا گریس پہلے اچھی طرح کھرچ لیا جاتا ہے پانی میں بھگونا برتنوں کو تھوڑی دیر کے لیے پانی میں بھگویا جاتا ہے تاکہ ان پر لگی میل آسانی سے نکل سکے صابن لگانا برتن دھونے والے صابن یا لکوڈ کو اسفنج یا برش پر لگا کر برتنوں کو رگڑا جاتا ہے یہ مرحلہ خاص طور پر تیل والے برتنوں کے لیے اہم ہوتا ہے پانی سے دھونا برتنوں کو صاف پانی سے اچھی طرح دھویا جاتا ہے تاکہ صابن کے اثرات ختم ہو جائیں خشک کرنا دھلے ہوئے برتنوں کو ہوا میں خشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے یا صاف صاف کپڑے سے پوچھ لیا جاتا ہے تیل والے برتن صاف کرنے کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں برتن دھونے والا لکوڈ تیل والے برتنوں سے گریس اور چکنائی کو دور کرنے کے لیے خاص طور پر برتن دھونے والا لکوڈ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ چکنائی کو حل کر دیتا ہے گرم پانی گرم پانی کے استعمال سے تیل یا جلدی اتر جاتا ہے اور برتن زیادہ صاف ہو جاتے بیکنگ سوڈا یا سرکہ اگر تیل زیادہ چپکا ہوا ہو تو بیکنگ سوڈا یا سرکہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ چکنائی کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے ان چیزوں کی مدد سے تیل والے برتن آسانی سے اور مؤثر طریقے سے صاف کیے جا سکتے ہیں